छोट व्यवसायके नाम जेना किराना दोकान होइत अछि हम एक छोट व्यवसायी छलहुँ जेना बहुत तरहके पहिने जे छै अहाँकेँ शुरुआतके दौड़मे बहुत पहिनेसँ सए रुपैआसँ स्टार्ट कयलहुँ सए रुपैआसँ स्टार्ट कयलाके बाद छओ पीसके मेल लगेलहुँ छओ पीसके बाद एक दर्जनके मेल लगयलहुँ एक दर्जनके बाद अहाँकेँ आइ पैकेट लऽ रहल छी पैकेटके बाद फेरो बोरा लेलहुँ बोरा लेलाके बाद महंगा सभसामान लऽ रहल छी आइ बहुत तरहसँ अपन अपन सामानकेँ उचित दामपर बेचै छी हमरा पिताजी जे छथि से अहाँकेँ बहुत छोटे तरहसँ बिजनेस करैत छलाह बहुत कमे कम पूँजीमे बहुत तरहसँ बिजनेस करैत छलखिन ओसभ बिजनेसकेँ आरामसँ धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ाए बढ़ाए कऽ बढ़ाए बढ़ाए कऽ खूब मेहनति कऽ कऽ एक एकाग्रचित भऽ कऽ बिजनेसकेँ आगाँ बढ़ेलथि आइ ओ हम बिजनेसपर बहुत तरहसँ हमहूँ आगाँ धीरे धीरे बढ़ाए कऽ ओ हम बिजनेसकेँ आगाँ बढ़ा रहल छी बिजनेसके दौड़मे नियम जे छै से अहाँकेँ हमेशा तेजी मन्दी होइत रहै छै तेजी मन्दीके दौड़मे जे छै से सामानसभ जे छै से अहाँकेँ अहाँकेँ एखन लोक बहुत आदमी की करैए जे बहुत पहिने जे मन्दीके समयमे हरेक समयमे चीजके तेजी मन्दी होइत रहैत छै तेजी मन्दीके समयमे जे आदमी जे छै से अहाँकेँ बहुत समान स्टॉक कए लैए जेना स्टॉक कयलाके बाद अहाँकेँ सामान जखन मन् तेजी जखन आबैत छै ओ सामानके तऽ ओ सामानकेँ बेचल जाइत छै बेचलापर जे मुनाफा फायदा होइत छै उएह बिजनेसके नियम जे छियै से लोक ओहिसँ आगाँ बढ़ैत छै ओहिसँ आगाँ बढ़लाके बाद लोक जमीन खरीद लैए कोइ प्रॉपर्टी बना लैए कोइ किछु बहुत तरहसँ काम करैत छियै ताहि दुआरे छै से अहाँकेँ ई बिजनेस छै से बहुत बढ़िआँ चीज होइत छै बिजनेस जे अहाँकेँ छै ने से जे बहुत पहिलुका आदमीसभ जे छलै राजा अंग्रेजसभके समयमे ई बिजनेसे कए कऽ ओ अपन ई समयमे आयल कच्चा धन अहाँकेँ जे छै से मतलब सस्ता रूपमे ओ खरीदैत छलय आओर ओ अपन विदेशमे जा कऽ जे छै अहाँकेँ सस्तासँ सस्ता सामान अपन भारतसँ खरीद कऽ आओर छै से ओ अपन ऐतिहासिक परम्पराकेँ हमर अहाँके ऐतिहासिक धरोहरकेँ लय कऽ अपन ओ विदेशमे मालके सप्लाइ करैत छलय आओर सप्लाइ कयलाके बाद छै से ओकरा कच्चा समानकेँ पक्का कऽ कऽ ओकरा छै से विदेश भेजैत छलय आओर ओहिसँ विशेष रूपसँ मुनाफा कमाइत छलय ओहिसँ हमर अङ्ग्रेज जे छै से खुब तरक्की आगाँ कऽ गेल आओर हम अहाँ भारतके जहिनाके त्योँ जसके तस छी मगर हमर ई देशके मने आज मने पारम्परिक जे छै से मने एखनहु तक जे हमर धरोहर छी ई बिजनेस छै से बहुत बड़का ऐतिहासिक चीज छै से बहुत बढ़िआँ मानल जाइत छै ताहि दुआरे छै से अहाँकेँ ई बिजनेस छोटसँ छोट आ पैघसँ पैघ छोटकेँ छोट नहि बुझबाक चाही किएक तऽ ई छोट बिजनेस जे छै से कोइ आदमी जेना कहैत छै अहाँ ई सामान करैत छी इएह काज करैत छी अहाँ मने बहुत अहाँ आगाँ बढ़य लेल चाहैत छी अहाँकेँ लोक बहुत रास आबैत रहैत छै तैँ दुआरे छै से बिजनेस कखनहु ओहिसँ छोटसँ छोट मने कमे सामानसँ धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अहाँकेँ बढ़ैत बढ़ैत मतलब बहुत तरहसँ कऽ अपन पहुँचैत छै अपन अपन सभके सोच सभके व्यवहार सभ रङ्गके होइत छै ताहि दुआरे छै से बिजनेस कोनो खराब आदमी सोचैत छै तऽ बिजनेसकेँ खराब नहि सोचबाक चाही बिजनेस एगो एहन चीज छियै ने जे लोककेँ कनियो जे हल्का सामान जे पड़ि जाइत छै दोकानमे तऽ ओहि सामान बहुत फायदामन्द भऽ जाइत छै जेना दस रुपैए किलो खरीदैत छी ओकरा हम बारह रुपैए बेचि दैत छी बाजारमे जा कऽ ताहि दुआरे छै से बहुत तरहसँ फयदामन्द होइत छै ताहि दु उएह दुआरे छै से अहाँकेँ फायदा भेलाके बाद अहाँकेँ मने सामान खरीदैत छियै सामान बेचलाके बाद हमरा अहाँके फेरो मुनाफा दैत छै ऑटोमैटिक मने अहाँके सामान विशेष रूपसँ बढ़ि जाइत छै ताहि दुआरे जे छै से किछु किछु कयलासँ जखन मेहनति कयलासँ फायदा होइत छै ताहि दुआरे छै से अहाँके मेहनति करबाक चाही आओर कायम रखबाक चाही पूर्णतः रूपसँ मगर अहाँकेँ छै से बिजनेस छै जे बहुत आदमी छथि से किछु सब्जी बेचैत छथि किछु किराना करैत छथि किछु मने मणिहारा दोकान करैत छथि किछु मने मिठाइ दोकान करैत छथि तैँ दुआरे छोटसँ छोट आ पैघसँ पैघ लोक धीरे धीरे छोटेसँ आगाँ बढ़ैत छै कोइ बच्चा जेना जन्म लेलकै बच्चा जे धीरे धीरे धीरे धीरे किछु मने बाल्यावस्थामे जन्म लेलकै फेर किछु युवावस्थामे फेर वृद्धावस्थामे युवावस्थामे एहिना लोक समय आदमीके बीत जाइत छै मगर ई बिजनेसके दौड़ कखनो भी समाप्त नहि होइत छै ताहि दुआरे जे छै से बिजनेसकेँ हमेशा लोक कायम रखयके लेल किछु जीवयके लेल किछु किछु अपन जीवनयापन करयके लेल किछुसँ किछु किछुसँ किछु किछु ने किछु लोक करैत पेटके वास्ते लोक किछु करैत अछि ताहि दुआरे छैआदमी हरेक आदमीकेँ ई दिमागमे रखबाक चाही जे बिजनेससँ कोनो भी चीज छोटसँ छोट आ पैघसँ पैघ ई नहि सोचबाक चाही जे हम बिजनेसके छोट करैत छी आ ई खराब करैत छी पैघ करैत छी ताहि दुआरे जे भी करयके लेल बिजनेस करैत छी ओहिके बहुत फायदा होइत छै ठीक ठीक छै ताहि दुआरे कोनो भी चीज छै से अहाँकेँ करबाक चाही ताहिपर अहाँकेँ बहुत फायदा मिलैत छै जे छै भी छै से अहाँकेँ बहुत तरहसँ फायदा मिलैत छै आओर लोक ओहिसँ आगाँ बढ़ैए